پہلی بار میں نے جب اسٹیج پر پرفارم کیا تھا تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگا تھا میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی کیوںکہ اس چیز کا تجربہ مجھے بالکل بھی نہیں تھا اور کسی انجان لوگوں کے سامنے اپنا گانا پیش کرنا یا پرفارم کرنا بہت ہمت والی بات ہوتی ہے لیکن میرے استاد نے مجھے ہمت دلائی اور مجھے ہمت افزائی کی کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ایک عام انسان کی طرح بس آپ اپنا گانا گا دیجیے اور آپ کو ڈر نہیں لگے گا بس میں نے لوگوں کے سامنے گانا گا دیا اور مجھے بہت اچھا لگا